हैलो नमस्ते जी केह् हाल ऐ कु'न बोल्ला दे तुस ऐं अच्छा ऐं जाना कोह्की जगह तुसें अच्छा कराया किराया देई ओड़ेओ त्रैऽ ज्हार रपेआ देई ओड़ेओ भी आपें दिक्खो आं इन्ना लग्गी जाना यरो पता भी तेल लग्गी जाना यरो त्रैऽ ज्हार अंजी तां तां इत्थां भी चार ज्हार आं जम्मू जम्मू साढ़े त्रैऽ जम्मू जम्मू साढ़े त्रैऽ कटरै गी भी तुसेंगी पता चढ़ाई बड़ी ऐ ते तेल जादै खंदा ऐं आं आं अच्छा चलो कोई गल्ल निं तां तुस ढाई ज्हार देई ओड़ेओ तां किन्ने बजे ते तुस सनाई ओड़ेओ मिगी तुस सनाई ओड़ेओ औना कुत्थें ऐ ठीक ऐ भी तां आई जाह्गा दोमेल टाईम तुसें जिन्ने बजे निकलना होग मिगी सुनाई ओड़ेओ किन्ने बजे निकलना तुसें ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ एह् ठीक ऐ खरी ठीक ऐ भी